برڈ واچنگ ایک نہایت دلچسپ اور سکون بخش مشغلہ ہے جس میں فطرت کے حسین مناظر کے ساتھ ساتھ مختلف اقسام کے پرندوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے ہر برڈ واچر کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نایاب یا غیرممولی پرندوں کی ایک جھلک ضرور دیکھے میرے برڈ واچنگ کے تجربات میں سب سے زیادہ غیرممولی پرندہ جو میں نے دیکھا ہے دیکھا وہ سلیٹی باز تھا سلیٹی باز ایک نایاب شکاری پرندہ ہے جو آسٹریلیا کے مخصوص علاقوں میں پایا جاتا ہے یہ پرندہ نہایت خاموش اور محتاط ہوتا ہے اس لیے اسے دیکھ دیکھ پانا نہایت مشکل ہوتا ہے میں نے اسے شمالی آسٹریلیا کے ایک سنسان علاقے میں دیکھا تھا جب میں ایک مقامی گائیڈ کے ساتھ برڈ واچنگ کے لیے نکلا تھا اس دن سورج کی روشنی تیز تھی اور ہم تقریباً دو گھنٹے سے مختلف پرندے دیکھ رہے تھے اچانک ایک چٹان کے اوپر بیٹھا ہوا ایک سلیٹی رنگ کا پرندہ نظر آیا جو عام فلکن سے ق قدرے مختلف دکھائی دے رہا تھا دوربین سے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ یہ واقعی سلیٹی باز ہے اس لمحہ دل کے دھڑکن تیز ہو گئی کیونکہ ایک خواب جیسا لمحہ تھا